हाँ घरों में कचरा तो सभी के होता है अब सभी लोग कहते हैं जी घर पर कूड़ेदान रखना चाहिए अब कूड़ेदान कौन से सस्ते आते हैं लेने जाऊँ मार्केट में तो पता चलता है दुकानदार तो बोल देते हैं बढ़िया है बहन जी बहुत बढ़िया है अब मैं भी कुछ समय पहले बाज़ार से तीन सौ रुपये का कचरेदान लाई उसमें कचरा तो इतना डाला नहीं और वो जो है दो महीने में ही टूट गया उसके टुकड़े और बीनने पर गए मेरे को भाई सरकार ने तो कह दिया कि घर में कूड़ेदान रखो तो सरकार जब कचरे का बाकी सब चीज़ों का पैसा लेती है जनता से कि आपको इस तरह का शुल्क भी देना है संपत्ति कर में उस ने वो सब भी जोड़ दिए हैं तो अच्छी तरह के कूड़ेदान भी लोगों को देने चाहिए ताकि जिससे लोग परेशान ना हों